ॿार मुंहिंजे लाइ भेट आहिनि ॿारनि खे मां सुठो संस्कार ॾिनो आहे ऐं पंजई ॿारनि खे पढ़ायो आहे जीअं त छोकिरिनि खे पढ़ाए करे करे अॻियां वधायो मान सिलाईअ में ऐं घर जे ॿो घर जे रोटीअ में बि वधायो मान कशमिरो सिलाई ऐं भर्थ बि करायो मान जीअं सावरे वञी करे हथु न मुंझाइनि ऐं हुशयार थियनि कंहिंजो ॿुधणो न पएनि ऐं छोकिरनि खे पढ़ाए ॿिनि खे दुकान ते लॻायो मान वॾो छो वॾो छोकिरो सोनापुरी वञी करे किर्तन ऐं सत्संगु में वेंदो आहे शाम जो ऐं राति जो रोटी बि हलाईंदो आहे ऐं नंढे छोकिरो रअ गुरुद्वारे सुबुह जो अमृत वेले वेंदो आहे ऐं वचन पढ़दो आहे ऐं इहा मुंहिंजे लाइ ॿई शुखुर आहे ॿई पुट मुंहिंजा सुठा आहिनि